अॼु मां तव्हां खे ॿुधायाव थो पाणीअ में तरण जो तरीक़ो हाणे पाणीअ में हरेक माण्हूअ जी अलॻि अलॻि रीत हूंदी आहे तरण जी केरु सिधी रीते तरंदो आहे केरु ऊंधी रीते तरंदो आहे केरु आॾो थी करे तरंदो आहे पर अंदरां जेकी सभिनी जी रीत हूंदी आहे उहा साॻी हूंदी आहे हथ ऐं पेरु जहिड़ी रीते हलाइबा आहिनि उहो सभिनिनि में साॻा ई हलाइबा आहिनि ऐं इहा तरण जो तरीक़ो मां मुंहिंजे नंढे भाउ खां सिखियुमि मुंहिंजो नंढो भाउ भले मूं खां उमिरि में नंढो आहे पर पाणीअ में तरण जे बाबति में ॾाढो होशियारु आहे हुन मुखे सेखारियइ के भई कहिड़ी रीते पाणीअ में अंदरि वञी करे साहु खणिणो ऐं साहु रोके रखिणो इन खां पोइ कीअं पेरु खे हलाइणो हथनि खे हलाइणो इन खां पो इन मां ई मां सिखियुमि के भई पाणीअ में पाणे कहिड़ी रीते सिधा सुमी सघूं उहो अहिड़ी रीते सुम्हंदो आहे जीअं पाण खे लॻे के भई माण्हू माना मछी लॻी पेई आहे अहिड़ी रीते पाणीअ ॿाहिरि सुम्हियो पियो हूंदो आहे इहो तरीक़ो त मूंखे एतिरो वणियो ने इहो सिखण में मुखे चङो टाइम लॻो पर इहो नेठि हाणे मूंखे थोरो टाइम अॻु ई आयो आहे ऐं मां अॻियां पंहिंजे भविष्य में अञा तरण में मूंखे हुशियारी प्राप्त करणी आहे छो के इलाही ऊंडो पाणी हुजे जीअं के समुंड हुजे यां वॾी नदी हुजे हुन में मूंखे अञा भी थोरो थोरो डपु लॻे थो असां कूए में त तरे वेंदा आहियूं पर समुंड हुजे या वॾी नदी हुजे तलाउ हुजे उन में अञा बि थोरो थोरो डपु लॻे थो छो के उहो केतिरो गहिराईअ में आहे उहो पाण खे ख़बर न आहे तंहिं करे उहो थोरो अञा डपु निकिरी वञे ऐं अञा थोरो वधीक तरणु अचे अहिड़ी मां आशा रखंदुमि ऐं नओं नओं सिखंदो रहंदुमि